अशी जी एक गेम आसा ती आसा फुटबॉल फुटबॉल अशी एक इंम्पेक्टफुल आनी खूब अशी मिनींगफूल गेम कित्याक आसा बिकोज ती एक बिल्ड करता टीम स्पिरीट हय दुसरे स्पोर्टस सुद्दां आसा जी टीम स्पिरीट बिल्ड करता पूण फुटबॉल एक डिफरंट इमोशन कसो आसा फुटबॉलांत सगळें अकरा बावीस प्लेयर्स ते टिमीचे आनी आमच्या टिमीचे इकरा प्लेयर्स सगळे वांगडा खेळटा क्रिकेटान कशें बाकिच्या टिमिंग बसपाक पडटा आनी दोग जाण खेळटा फुटबॉलांत तशें आसना सगळे वांगडां खेळटा सगळ्यांक चान्स मेळटा बॉल केन्ना ताज्या पांयान येता तुका बॉल तुज्या बॉल बॉल तुवें पास करूंक जाय तुवें ते फाटी दिवंक जाय तुज्या कडेन धरूंक जाय तुवें घेवन धावंक जाय ते डिसीजन तूं केन्ना करता ते स्ट्रेस खूब आसता आनी तेच गेमिंत मज्या आसता अशी एक गेम जी ती खूब मिनिंगफुल आनी इंपेक्टफूल आसा ती फुटबॉल आनी म्हज्या फ्रेंडा म्हजे फ्रेंड्स आनी सगळे म्हणटात फुटबॉल इज द बेस्ट गेम